आं हॅलो

आसा आसा बरें आसा किद्या हय हय घातलां कितें म्हणून फायदो कोंकणी हेतून घालून हे आतां आतां आतां चडशीं लोका इंग्लीश हय हय पूण हय सारकें म्हणटा तें सारकें तूं पूण आतां कोंकणी आमचे मायभाशेनूच झगडी जाता रोमी आनी हे देवनागरी हें करून हय हय हय सारकें

हय हय सारकें हय हय सारकें हय हय हय सगळे मराठीन हय सारकें हय हय सांग

हय हय हय हय हय हय हांव आतां तशेंच करता आतां एडमिशन हांयेंन हितून इंग्लीश मिडियमान केल्लें हांव आतां तेका काडून कोंकणीनूच घालता तर

हय हय हय हय

चल बरें